अज्जकल लोकें च जेह्ड़ा बैह्म ऐ ना ओह् बहुत जादा फैला दा ऐ अज्जकल अगर बच्चे कुछ बी प्रॉब्लम होई जा ना तां लोक सोचदे न की उ'नें कुछ करी ओड़ेआ ते अस उत्थै गेदे हे ते कोई लब्भेआ ते उ'नें पक्का साढ़े बच्चे गी कुछ करी ओड़ेआ लोक केह् करदे कि जल्दी जल्दी स'रेआं धुखाने आह्ली गल्ल करदे न एह् निं की डाक्टर कोल लैंदे न पैह्लें पैह्लें ओह् केह् करदे क स'रेआं धुखांदे जां प्ही स्याने दे लेईं आंदे न ते स्याने दसदे कि दिक्खो की साढ़े बच्चे गी एह् प्रॉब्लम होई अज्जकल लोग जादै इस बैह्म दे पिच्छे ई हैन डाक्टर गी चैक बाद ई करांदे स्याने गी पैह्लें पैह्लें लैंदे ते लोग एह् सोचदे न कि पता निं अजकल साढ़े बच्चे गी कुछ करी ओड़दा जां उत्थै गेदा हा उ'नें किश कीता ते एह् जेह्ड़ा बैह्म ऐ एह् बड़ा जादा बधा दा ऐ लोकें बिच तां दिक्खो तां एह् गल्ल ऐ जी बच्चा साढ़ा पैह्लें इन्ना शैल पढ़दा हा हून पता निं केह् होई दा ऐ ते केह् करी ओड़दा कुसै हर इक्क चीज़ गी जेह्ड़ी ऐ तां एह् लोकें दे बिच पैदा होई दी ऐ ते बैह्म दी गल्ल करो तां एह् सब तू जादा बधदा ऐ